हांव खूब ल्हान आसतनाच्यान म्हाजें एक तें स्वप्न आसलें की हांव एक गायक जावचें पूण कांय कारणांक लागून म्हाका जावंक मेळोंक ना पूण हांवें गावप हें सोडूंक ना पूण हय म्हाका आवडटा आजुनी आवडटा